हँ बोलियौ बोलियौ बिहारमे अयलियै कथि लए अयलियै बिहारमे ओ टूरिस्ट छी अहाँ ओ ओ टूरिस्ट छियै तकर बोलू बोलू कथि पूछै चाहै छियै कथि कहलियै फेर से कहियौ तऽ ओ फैक्ट्री बिहारमे देखियौ एने तऽ किछु दिनमे बहुत चेंज भेलै हन कारखानो बहुत खुललै हँ लेकिन आब सोचबै जे दोसर जे दोसर राज्य बला बढ़िऑं बढ़िऑं कारखाना तऽ ओ जे यहाँ नहि मिलत लेकिन भेलै बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं कारखाना खुलल यऽ आहाँके जे के जरूरत बुझायत ओ कारखाना मिल जायत ओहिमे दिक्कत नहि होइ है

देखियौ रोड आर अहाँ अहाँ जहाँ घुमै छियै ने उहाँ कहीँ रोड नहि होत लेकिन बिहारमे अभी बहुत बढ़िऑं भेलै हँ सरकार बहुत चेन्ज करि रहलै हँ बहुत बढ़ियाँ बढ़ियाँ बात मतलब कैरि रहलै हन आ रोडके भी ठीक कैर रहलै हन अभी तक धीरे धीरे नऽ हो रहलै हन एक साथ तऽ नहि हो जेतै सब गाँवमे चाहे सब शहरमे तऽ सब शहरमे धीरे धीरे हो रहलै हँ रोड बनि रहलै हन हर चीज कारखाना जे कहलियै ओहो बनि रहलै हँ धीरे धीरे तऽ हर चीजके बिकसित होबे नऽ करत हँ तऽ हँ कोन कोन राज्य सँ अहाँ बिलोङ्ग करै छियै उँ अच्छा मध्यप्रदेशके अहाँ छियै एम पी के छियै ओ बोलू बोलू उहो तऽ हँ देखे बला छै जगह अहाँ जेना चैलि आबू पटना चैलि आबू पटनामे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं जगह छै बापू टाबर बनल छै चिड़ियाँघर छै बढ़िऑं चिड़ियाँघर छै बहुत पुराना बीस साल पच्चीस साल पुराना चिड़ियाँघर छै आ जेना देख लियौ अभी नया मे खुललै हन साइन्स सिटी बहुत बढ़िऑं अइ साइन्सके बारेमे अहाँकेँ हर चीज बतायत आ खाली उहे नहि अहाँ चैलि जाउ नालन्दा नालन्दामे एते बढ़िऑं बढ़िऑं बिश्वबिद्यालय है ने जे पूरा दुनिऑंके लोक पढ़ैके आ पढ़ैके लेल आबै है इहाॅं सुनने होबै जे हँ नालन्दा हँ नालन्दा तऽ बिहारेमे पड़ै है हियाॅं बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं जगह है यहाँ पर एगो पहाड़ पर बहुत बढ़िऑं एगो शान्ति स्तूपो बनाएल है यहाँ पर घुमै लए आदमी दूर दूरके आदमी घुमै लए आबै है यहांँ पर आबू बढ़िऑं बढ़िऑं जगह है लेकिन ई तऽ सही बात कह हँ बात तऽ सही है लेकिन देखियौ वक्त सबके साथ दै है कनि वक्त के हिसाब से अगर चलल जाय नऽ तऽ सब चीज ठीक रहै हय वैह वक्त सबके साथ दै रहलै हन आब धीरे धीरे बिहार